अगर अस इत्थुआं दी गल्ल करचै तां सारे कोल बड्डी जेह्ड़ी प्राब्लम ऐ तां ओह् प्राब्लम ऐ कि बेरोजगारी लोकें कोल पैसा नी ऐ ओह् कियां बच्चे गी स्कूल पाङन कि'यां भेजङन ते बेरोजगारी अगर नौकरी छौकरी होवे जां कोई कम्मकाज होवे अपना बिजनेस होवे तां फ्ही चलो बंदा मतलब करदा बच्चें गी पांदा स्कूल कुछ लोक ऐसे बी हैन कि जेह्ड़े मतलब कम्मकाज बी करदे लेकिन बच्चे गी स्कूल नेईं पांदे अपने अपना खर्चा कड्ढी ओड़दे लेकिन बच्चे गी स्कूल नेईं पांदे उंदे बच्चे इयां गै फिरदे रौंह्दे ते रेही गड्डियें दी गल्ल तां गड्डियां जेह्ड़ियां न तां गड्डियां गड्डियां गै हैन इत्थै लेकिन स्कूल बी हैन लेकिन बच्चे गी ना बस उंदे मां बब्ब ऐ न जेह्ड़े तां उं'दे चक्करै च उनें ना स्कूल वैसे पांदे हैन ते होर इ'यै चक्कर ऐ होर कुछ नी होर लोकें गी थोह्ड़ा ना अवेयरनेस घट्ट ऐ थोह्ड़ी लोकें गी जानकारी घट्ट ऐ न थोह्ड़ी कि शिक्षा केह् चीज होंदी पैसे पैसे कुछ लोक होंदे बड़े गै गरीब होंदे बड़े गै गरीब हैन होंदे केह् बड़े गै गरीब न लोक ते ओह् नेईं उंदे कोल पैसा ना कुछ कम्मकाज बी नेईं ऐ ते हून ते बेरोजगारी इन्नी जादा ऐ कि बच्चे गी स्कूल कि'यां पाना किन्ना खर्चा होंदा स्कूल किराया बी देओ कि लोकें कोल ना पैसे दी पैसे दी कमी होंदी पैसे नी होंदे लोकें कोल लोक कम्म बी करदे न लेकिन लोकें गी ना अपने बच्चे आह्ला पास्सै नेईं सोचदे हैन ते बड़े सारे लोक ऐसे बी हैन जेह्ड़े बच्चे गी पढ़ा दे न बड़े अपने अपनी मतलब अपनी जिम्मेवारी उप्पर सारा किश करै दे न बच्चे दी जिंदगी इयां खज्जल होंदी होर कुछ नेईं होंदा बाकी इ'यै चक्कर ऐ कि लोक न जेह्ड़े हैन तां एह् अपनी लापरवाही कन्नै ना बच्चें गी ओह् नी बच्चे गी स्कूल नेईं पांदे हैन इयै जेह् होर स्कूल जेह्ड़ा ऐ तां बच्चे गी जरूर पाना चाहिदा लेकिन थोह्ड़ा इयां ऐ कि लोक थोह्ड़ा अवेयरनेस घट्ट ऐ लोकें गी लोक अनपढ़ लोक न इनेंगी पता नेईं पता गै नेईं चलदा केह् करना केह् नेईं करना ते बस होर मोसम जेह्ड़ा ऐ ते ओह् मोसम दा कोई ओह्दी ओह् नेईं ऐ ते